की यौ कहियो एहन खेल खेलने छलियै जैसे कि पहिले कबड्डी छलै तऽ कबड्डी खेल छलै से यानि ओहोमे जेतबे आदमी भऽ गेलै छओ सातगो छओ सातगो उधर रहलै छओ सातगो इधर रहलै यानि छओ छओ मानिके चलियौ छओ छओगो टीम ओहोमे एक कैप्टन बनल जाए कबड्डीमे तऽ कबड्डीयो खेलमे एगो रखल जाइ हइ यानि जैसे क्रिकेटे हो जाइ हइ तऽ ओहिमे कप मिले हय तऽ उहो मे अइसन कुछ रक्खल जाए हय खेल मे जैसे जे बिजेता टीम होइ छलै ओकरा जे जीतै ओकरा देल जाइ छलै तब कबड्डी सबके उठा देलकैन ठीक नऽ तो अभी के जे नया नया छौड़ा हय ओकरा जे मालुम हय देखै मोबाइल आजकल देखै छलै खेल तऽ ऊ ऊ खेल के फिर से स्टाट केलकै हन ठीक कबड्डी तऽ ओकर बाद जैसे कि हॉकी भऽ गेलै हक्की ओइमे एगो हो जाए हय चोर यानि चोर ओकरा यानि हक्की मे तऽ होक्की हो गेलै हॉकी मे हमे जे खेलै छियै एगो चोर हो जा हइ तऽ ओमे डिप्पो बनाएल जाए हय आ सब तऽ डंटे लऽ कऽ हॉकी के गेन्द के मारे ओमे एगो चोर होय तऽ ओ फेकलक तऽ ओइ जे खेलै से खेलैत रहऽ हय ओकरा मारलक आओर कैच ले लेलक जे मारे हय कैच लऽ लै हय तऽ ऊ चोर बन जा हय ठीक आ जैसे कि ऊ गेन्द फेकलकै ऊ मारे ला गेलै उधर आ ई यानि डिप्पो छोइड़ के चैल गेलै मारे ला ऊ छेक डिप्पो छेक लेलकै तब ऊ चोर भऽ गेलै जे मारे ला गेलै से ठीक तऽ फेर दोसर चोर बने हय तऽ फेर ओकरा पद्वल जाए हय हॉकी मे हॉकी मे ओकरा पदवल जा हय में हॉकी खेल एहन हइ उहो सब मे बहुत मजा आबै छलै हमे खेलै छलियै ऊ खेल के उठा देलकै कुछ दिन पहिले तऽ फिर यानि अभी के जे छौड़ा सब मे सुने हय फिर ओकरा खेले हय फिर से अथी करल जा हय आ जैसे कि बमपिट्टा एतऽ यानि किछो के बम यानि गेंदे ओकरा ओहु मे एगो चोर बनाओल जाए हय चोर बने हय जैसे कि नै ओमे चोर नै बने हय बमपिट्टो मे चोर नै बने हय जैसे कि ऊ उहे बम लऽ के ओकरा ऊ मारलक ऊ ओकरा मारलक आ सब भागलक जैसे कि बम हम मारलियै ओकरा तऽ ऊ छिपलक छिपलक तऽ ओकरा चोट लागि जा हय ऊ बम से बमपिट्टो तऽ बमपिट्टो मे ई सब खेला छलै एगो दिन छलै से ई सब खेले मे एगो मोन लागै छलै बहुत मोन लागै छलै खासकरके हमे आर इसकुल पढ़े ला जाइ छलियै तब ई सब खेल खेलै छलियै कबड्डी होक्की बमपिट्टो ई सब खेलै छलियै

अभी ई सब अभी के बच्चा सब तऽ ऊ सब नहिये खेले हय बमपिट्टो या होक्की ई सब याहटा के खेलतै के ओमे चोर बनतै चल क्रिकेट खेले चल क्रिकेट खेललक छौड़ा अभी सबके जादातर इसकुल से छुट्टी भेल क्रिकेटे खेललक तऽ क्रिकेट अभी बहुत चलऽ हय इण्डिया मे यानि पॉपुरल हय बहुत यानि फेमस हय खेल क्रिकेट अभी तऽ क्रिकेटे इण्डिया मे चले हय अभी कबड्डी सबके होक्की कबड्डी ई सब उठा देलकै नै तऽ हम हमे हमरा कि एगो दौड़ छलै हॉकिये कबड्डी बमपिट्टो खेलै छलियै खुब इन्जॉय होइ छलै यानि ऊ सब खेल मे अभी ऊ सब याद पड़े हय नै काश हमे आर बचपने मे बचपने मे बच्चा रहतियै रऽ खेलतियै रऽ उहे खेला बहुत मजा आबै होक्की बमपिट्टो खेलै मे